हम जे कोनो रेसिपी बनबै छी ताहि मे हम हम स्वादके अनुसार बनबै छी आ नहि तऽ हम ओहो रेसिपी के हम ध्यानमे रखै छियै आ नहि तऽ हम स्वाद अनुसार अपन कुछ ने कुछ नया करैके कोशिश जरुर करै छी जेनाकि कोइ कुछ बनबै छथि तऽ जे जेना मसाला रहै छै तेनाहिते दै छथिन लेकिन हम ओना नहि कऽ के कुछ अलग तरीका से बनबैके कोशिश करै छी जेकि स्वादमे ओहि से बढ़ियाॅं होई नीक लागय आओर हम ई चीजके हमेशा ध्यानमे रखै छियै ई चीजकेँ हम ध्यानमे रखै छियै ताहि सॅं की होयत अछि कुछ मसाला कम ज्यादा कऽ कऽ या कुछ नया रेसिपी एहिमे दऽ कऽ नया स्वाद आयत जहिसे कि खायमे आहाँकेँ नीक लागत आओर आहाँ ओहि चीजकेँ एक अलग ही तरीकाके आनन्द लऽ सकै छी आनन्द लऽ सकै छी जाहिसे कि आहाँकेँ नीक लागत आ जे दोसरो गोटे खेता ताहि सॅं आहाँ प्रशंसाके पात्र होयत कि हम ई चीज तऽ खेने छलहुॅं ओतय खेने छलहुॅं ओतौ खेने छलहुॅं बहुत जगह खेने छलहुॅं मुदा जे चीज आहाँ खुयेलहुॅं से चीज अलगे स्वाद छलय ताहि लऽ कऽ रेसिपी केँ हम कम बेसी या कुछ इम्प्रूवमेंट करैके कोशिश करैत रहै छी आओर ई चीज हमरा सने बहुत बेर भेल अछि जेकि हम कुछ एहि बीचमे हम मटन बनेने छलहुॅं ताहि मे कि हम एनाहिते बहुत दिनके बाद बनेने छलहुॅं तऽ कुछ हम रेसिपी नया अहिमे देलहुॅं आओर देलहुॅं वएह समान सब लेकिन ओकर जे भुनैकेँ आओर आगिकेँ आँच कम बेसी कऽ कऽ आओर हम बढ़ियाॅं से बनेलहुॅं आओर ओहिमे टोटली बहुत ही अलग बहुत ही अलग आहाँकेँ एहिमे स्वाद अयलनि जाहिसे कि हमर दोस्त जे छल आ घरकेँ जे हमर भाइ बहिन सब छलय कहलकै नहि भैया वाकइ मे आहाँके बहुत बढ़ियाॅं स्वाद आयल तऽ ई चीज सुनि कऽ हमरा नीक लागल तै लऽ केँ ई चीज हम करैत रहै छी